सोशल मीडिया जे अइ डान्स अइ या तऽ वीडियो अइ जे सूट करैए हम जे यऽ ई सब नहि बनाए छी आओर हमरा एकरामे जे अइ मनो नहि लगैए एहि कारण हमरा ई सबमे जे मोन जे नहि लगैए आओर हमरा ई सब करैके भी नहि मोन अइ हम जे अइ सिम्पल रहै छी आओर नहि हम मोबाइलमे किछु डालै छी नहि बनाए छी तऽ ई जे बनाए अइ जे डालैए ओकरासभ लए नीक लगैए हमरासभ ई सब पसन्द नहि अइ हम साधारण रहै छी मोबाइल जे हम चलाए भी नहि छी ओतेक तऽ ई कारण हमरा सोशल मीडियाके बारेमे ओतना नहि अइ जे डालैए ओकरासभ लए ठीक अइ हम जे छी